ڈانس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے اور ہندوستان میں ڈانس کے کچھ مشہور انداز کیا ہیں مجھے اِس کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں اور مجھے اِن چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی مشہور رقاص کو جانتا ہوں